शिक्षा व्यवस्थाके बारेमे हमर विचार अछि जे ग्रामीण परिवेशमे सुधारके लेल केवल सरकार ही जिम्मेदार नहि छै ओकरा लेल हम सभहक ग्रामीण सभके जेहै ई उपेक्षा होइके चाही ई बात होइ जेहिसँ जेहै सभके जेहै से शिक्षक समय पर आबथि समय पर जेहै पढ़ाबथि ताकि हमरा समाजके बच्चाके सहीसँ सुधार होयबे आब ई नहि छै जे सरकारी नौकरी कयलहुॅं तऽ हमरा ककरो भय न है अपन नैतिकता कहावत छै जे हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी तऽ एहि आधार पर भी होइके चाही जे सरकारी सेवक छथिन सरकारी टीचर छथिन तऽ ओ अपनाके ई आत्मज्ञान रखथिन आओर एहिसँ कहावत छै संस्कृतमे कि सत्येन धर्म सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते मृजया रक्ष्यते रूपं कुलं वृत्तेन रक्ष्यते अर्थात सत्य बोलने से धर्म की रक्षा होती है अभ्यास करने से विद्या की रक्षा होती है शृङ्गार करने से रूप की रक्षा होती है तथा अच्छे आचरण से वंश की रक्षा होती है तो इसभ जेहै से इमानदारी छै अपन अपन कर्तव्य छै लेकिन कुछ सरकारी टीचर जे छथिन जे आ करके कुछ न करै छथिन कुछ न पढ़ैबे छथिन तो एहि पर सरकारके आओर हम ग्रामीण लोकके भी सुधार करैके चाही गाँवके लोकके जा करके एहि पर तहकिकात जे अहाँ लेट कियेक अबै छी टाइम पर कियेक नहि पढ़बै छी तऽ सभ सरकारके ऊपर ही छोड़लासँ नहि सम्भव छै आओर जितना जागरुकता समाज का लोगों का इस प्रकार यदि हो तो समाज हमारा जो लोग हैं वह आगे से आगे अधिक बढ़ पायेंगे